असांजे जूनागढ़ ज़िले में जाम ॾिणु मल्हायां वेंदा आहिनि जीअं त लाललोई लाललोईअ जे ॾिण ते असां माहोलु लोई बारे करे ऐं हुनजी प्रदक्षिणा कंदा आहियूं हुन फेरा पाईंदा आहियूं ऐं नारियल तोॾींदा आहियूं ऐं असां सिङरु बुंदीअ जो प्रसाद बि विरिहाईंदा आहियूं हुन खां पोइ असां उतराण जो ॾिणु मल्हाईंदा आहियूं उतराण जे ॾिण ते असां तीरनि जा लड्डू ठाईंदा आहियूं ऐं दान पूॼा बि तमामु सुठे नमूने कंदा आहियूं ऐं असां पतंग बि इलाही सुठे नमूने उॾाईंदा आहियूं हुन खां पोइ असांजे जूनागढ़ में शिवरात्रीअ जो त्योहार ॾाढे धामधूम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं असांजे जूनागढ़ शहर में पंजनि ॾींहंनि जो मेलो बि लॻंदो आहे असां हुन मेले में ॾाढे सुठे नमूने घुमंदा फिरंदा आहियूं ऐं किथां किथां जा साधू संत बावा हिन मेले में ईंदा आहिनि ऐं शंकर भॻवान जी सुठे नमूने पूॼा बि कंदा आहिनि हुन खां पोइ होलीअ जो त्योहार बि असां ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं इहो बि फ़ुल कलर फ़ुल त्योहार आहे असां हिन त्योहार ते गिहर ऐं समोसा बि खाईंदा आहियूं हुन खां पोइ असां रक्षाबंधन जो त्योहार बि ॾाढो सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं रक्षाबंधन जो त्योहार भाउ भेण जो त्योहार हूंदो आहे ऐं हिन ॾींहुं असां भावरनि जे हथ में राखी बधी करे ऐं पंहिंजी रक्षा जो वचन घुरंदा आहियूं ऐं भावरनि खे आशीर्वाद बि ॾींदा आहियूं हुन खां पोइ असां थधिड़ीअ जो ॾिणु मल्हाईंदा आहियूं थधिड़ीअ जे ॾिण ते हिकु ॾींहुं अॻु असां थधो पचाईंदा आहियूं जंहिं में असां लोला कोकियूं मोइणियूं पूरियूं गाठिया वग़ैरह सभु ठाहे रखंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहं असां शितला माता जी पूॼा करे ऐं हुन खां पोइ थधि थधो खाईंदा आहियूं हिन खां पोइ असां गणपतिअ जो त्योहार बि ॾह ॾींहं ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं असां सभु ॼणा हिते पंहिंजे घर में गणपतिअ जी मुर्तिअ जी स्थापना बि ॾाढे सुठे नमूने कंदा आहियूं ॿई टाइम असां आरिती पूॼा अर्चना बि ॾाढी सुठे नमूने कंदा आहियूं असांजी जूनागढ़ शहर में नवरात्रि बि ॾाढे धामधूम सां मल्हाई वेंदी आहे जंहिं में ॾाढी मौज हूंदी आहे ऐं असां सुठे नमूने माता जीअं जी पूॼा बि कंदा आहियूं महालक्ष्मीअ जा सॻिड़ा बि असां बधंदा आहियूं ऐं महालक्ष्मी असां सभिनी जी रक्षा बि कंदी आहे हुन खां पोइ असां ॾियारीअ जो ॾिण बि ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾियारी सभिनी खां वॾो ॾिणु आहे हुन ॾींहुं असां घर जी साफ़ु सफ़ाई बि सुठे नमूने कंदा आहियूं ऐं लक्ष्मी माता जी पूॼा बि कंदा आहियूं